हलो मां जगदीश हरदासाणी ॻाल्हायां पियो मां तव्हांखे ॼाण कया पियो त मुंहिंजे भाउ भेण जो मौतु जे रिकॉड में ग़लति तारीख़ दर्ज़ु आहे ऐं जंहिंखे सही करण लाइ मां तव्हांखे मुंहिंजे भाउ भेण भाउ जो मौतु जो प्रमाण पत्र या डॉक्टरी सर्टीफ़िकेट द पेश कयां थो त तव्हां उनखे वेनती आहे तव्हां उनखे सुधारे करे ऐं व्यवस्थितु तारीख़ लॻायो जे का सही आहे